ہیلو جی سلیم بھیا سے بات ہو رہی ہے اچھا یہ ٹریول ایجنسی ہے نا آپ کی اچھا جی مجھے ایک آٹو بک کروانی تھی جی جی نہیں رات میں کروانی ہے رات کے لیے جی وہ اصل میں رات میں فلائٹ ہے میری دہلی میں جی جی جی جی تین بجے ہے رات میں جی تو رات میں تین بجے ہے تو آپ بتائیے کیا چارج لگے گا کتنے نہیں فائیو سیٹر چاہیے جی جی اچھا کتنے بتائے چھ ہزار اچھا نہیں دیکھ لیجیے تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ ہو جائے اگر تو اچھا نہیں رات میں تو ٹھیک ہے چلیے لیکن تھوڑا بہت تو ڈسکاؤنٹ کر دیجیے رات کی بات ہے تو کیا ہوا چلیے ساڑھے پانچ میں کر لیجیے بس

کہاں پہ ملنا ہے جی آپ ادھر مل جائیے رام پور میں مجھے پہاڑی گیٹ پر جی چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے